ایک سو پانچ اٹھارہ ہزار تین سو پینتالس اگیارہ ہزار پانچ سو ترانوے پانچ لاکھ پینتس ہزار تین سو پندرہ نو لاکھ پندرہ ہزار تین سو بارہ